میں نے ایک ہینڈ بیگ لیا تھا جوکہ بہت ہی اچھا ہے مجھے بہت پسند ہے اور زیادہ ہیوی بھی نہیں ہے اس میں میری ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور اس کی کوالیٹی بھی بہت اچھی ہے اور میں جہاں بھی جاتی ہوں اسے ہی لے کر جاتی ہوں اپنے کالج بھی اس کو ہی لے کر جاتی ہوں اور وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے زیادہ ہیوی نہیں ہے میں میری ساری ضرورت کی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کوالیٹی بھی اس کی بہت اچھی ہے اور میں اس جیسے اور بھی بیگ لینا چاہوں گی میں جب اسے لے کر آئی تھی تو تب بھی وہ مجھے بہت اچھا لگا تھا بہت پسند آیا تھا اس لیے ہی میں نے اسے لیا تھا بہت اچھا لگتا ہے وہ مجھے کوالیٹی بھی اس کی بہت اچھی ہے